असांजे अजमेर शहर में लाइब्रेरी आहे ऐं उहा मुंहिंजे घर खां थोरी परियां आहे ऐं मां उन में लॻभॻि महीने में हिकु ॿ दफ़ो वेंदी आहियां ऐं मूंखे भई जीअं रंधिणे में रंधिणे जे बारे में जेके भी शयूं आहिनि उने जा किताब पढ़ण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे नवा नवा खाधा ठाहिण जा तरीक़ा जेके आहिनि उन्हनि जे किताबनि खे पढ़ण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं पोइ मां घरु अची करे उहे ठाईंदी बि आहियां ऐं ऐं मूंखे ॿारनि खे कहिड़ी शिक्षा कीअं ॾिजे कहिड़ी उन्हनि जी परिवरिश लाइ जेके हूंदा आहिनि किताब उहे बि मां पढ़ंदी आहियां ऐं आखाणियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि मां आखाणियुनि जा किताब भी पढ़ंदी आहियां ऐं उहे आखाणियूं वरी ॿारनि खे ॿुधाईंदी बि आहियां ऐं किताब वणंदा आहिनि मूंखे तरह तरह जा किताब हुते हूंदा आहिनि उते पोइ उते वञण खां पोइ कॾहिं कॾहिं मूंखे जेके ॻाल्हियूं न ख़बर हूंदियूं आहिनि उन जो बि कुझु किताब हूंदो आहे जीअं की घरेलू उपाय या ईअं नंढा नंढा कंहिं बि ॻाल्हि जा उपाए थींदा आहिनि उन्हनि जा किताब बि हुते हूंदा आहिनि त मां उहे किताब बि पढ़ंदी आहियां ऐं पोइ वरी यादि रखंदी आहियां केॾी केॾी महिल उहे घरेलू उपाए असांखे कम बि ईंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे लाइब्रेरी वञणु वञणु ऐं मां वेंदी आहियां